साढ़े उद्धर ना छिंज दा मेला लगदा फिर उद्धर नरसिंह् मेला लगदा फिर अस उद्धर निक्के होंदे जंदे हे झूटे लैंदे हे लच्छे आह्ली कुल्फी खंदे हे फिर असें उद्धर जाइयै झूह्टे लैने पंगूह्ड़े लैने इ'यां मतलब इद्धर उद्धर नच्चना कुद्दना खलौने लैने मम्मी गी आखना मम्मी तू पर्स लेई दे मम्मी तू एह् लेई दे मम्मी एह् लेई दे मम्मी ने जो जो औना मम्मी ने आखना जो तेरा मन करदा लेई लै लेई लै लेई लै पर अस चार भैनां हियां अस बड़ियां मजे मजे करदियां हियां इन्ने मजे करदियां हियां कोई स्हाब निं ओह् मजे लैने इन्ने इद्धर नच्चना उद्धर नच्चना कोई स्हेलियां लब्भी जानियां स्हेलियें कन्नै उद्धर गप्पां मारनियां कदें किश करना ते नरसिंह् मंदर इन्ना मजा लेदा ना ते उद्धर छिंज च जाना छिंज च बड़ा मजा लैना कदें असें उद्धर कुल्चे खाने कदें असें उत्थै ओह् पीनी जेह्ड़ी जेह्ड़ा ठंडा ठुंडा हुंदा ओह् पीना घैंटी आह्ली कुल्फी खानी गोले खाने बड़ा मजा इन्ना नंद लेदा ना कोई स्हाब निं इन्ना मजा निक्के बचपन दे जेह्ड़े नजारे ना ओह् निं हून लभदे जो जो आवै असें खाना ते नंद लैना उद्धर फिरना कदें बैलून बैलून लैने कदें किश लैने जो जो आवै ते कुदै उद्धर ओह् कु'न औंदा हा ओह् घैंटी आह्ला औंदा हा उस्सी दिक्खी दिक्खी नच्चना असें भला उद्धर जाना एह्ड़ी कुल्फी खानी कदें असें चोरस खाई लैनी कदें असें चं'ऊ आह्ली खाई लैनी कदें असें दं'ऊ आह्ली खाई लेई बस इ'यां खानी इ'यां मजा लैना कोई स्हाब निं ते असें पर्स लैने फिर ओह् जेह्ड़ियां कापियां होंदियां ओह् लैनियां